हेल' मा खालामदों ए माबरै दं खबर सबर ए गथ'फ्रा दा मा मा क्लास मोनखो नोंसिनालाय

ए उन्दैयालाय उन्दैयाथ' स्कुल थांथ'वाखै ना ए बहाथो सोनो सानदों अ बेवनो मोजाङानो दे बेवबो बेवबो सोजायो ओरैनथ' माखासेफ्रा नै माथो बारा मोजां क्लासफ्रानो जाया फिसफ्राबो बारा औ दा

बेयावनो मोजां बेयावनो गासैबो सुबिदाफ्रा दंजोबो बयबो फरायो आरो रिजाल्टआबो मोजां जायो रिजाल्टआथ' मोजां जाथारो दाखोलिनिखौथ' मिथिखाबाय ना मोजांआनो जादों दाखोलिनाथ' आरो मास्टारफ्राबो ओम आरो मास्टारफ्राबो गासैबो गोरोंजोबानो गोरों गोरों मास्टारफ्रानो बेवनो दंजोबो जोंनाथ' दा सासेया माबा गुवाहाटियावसो दङ आरो उन्दैयाथ' नै स्कुलाव थांनो टाइम जाबाय बेबो बेखौबो दा सोनो माबागासिनो सानगासिनो बहा सोनाया मोजां जागोन बेखौनो सानगासिनो दासो

औ दिखदार जाथारो उनावहाय औ आरो सोलायबाय थानोबो हाया ना स्कुलखौ बेखायनो एसे सानग्रोनोसै अबाव सोनाय जायो अबाव सोनाय जाया औ होदो दे जोंहाबो बोरैबा जायोब्ला बेहायनो लाबोनो हागौ दे उनाव माबानानै बेवनो माबानोसै दे होमब्ला दोन्थ'नोसै